डान्स के बारे में सबसे गलत धारणा यह हो सकती है कि डान्स सिर्फ एक व्यायाम या मनोरन्जन का माध्यम है वास्तव में डान्स एक कला है जिसमें भावनाएँ भाव और सँस्कृति सन्देश भी सामाजिक होते हैं यह एक सामाजिक सँस्कृति भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है जो व्यक्ति के जीवन को समर्थ करने में मदद करता है